جی ہاں میں نے ایک بار ڈرائنگ ورکشاپ میں حصہ لیا تھا وہاں مجھے مختلف ٹیکنکس جیسے سینڈنگ لائن ورک اور رنگوں کے استعمال کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملا اس تجربے سے میری ڈرائنگ بہتر ہوئی اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا